जी हाँ हम बागवानी करना बहुत पसंद करते हैं बागवानी करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बगीचा होता है क्योंकि बगीचे में हम भरपूर मात्रा में कोई भी पेड़ व्यवस्थित रूप से लगा सकते हैं जबकि आंगन और छत पर सीमित जगह होने के कारण हम पेड़ पौधों को व्यवस्थित स्थिति नहीं दे पाते जबकि बगीचे में बहुत ज्यादा जगह होने के कारण बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित बागवानी लगा सकते हैं